संसाधनमे हम इसकुल जाइ छियै ओकरामे रास्ता भी खराब रहै छै आओर अगर रोड वोड भी बनाबै पड़तै रोड ठीक रहितै तऽ जाइमे भी अच्छा लगितै इसकुल ई सब सुधार करै पड़तै आओर पैदल वैदल जाइमे भी बनि जेतै तऽ ओकरामे भी रोड चाही ने तऽ बारिश वारिशके मौसममे रोड गीला भए जेतै तऽ ओ जाइमे अच्छा नहि लगतै इसकुल ईसबके वजहसँ पेड़ पौधा भी हरा भरा रहितै तऽ देखैमे भी अच्छा लगतै जाहिसँ कि इसकुलके बच्चासब इसकुलमे पढ़ै लिखै मन लगाएके आओर गर्जियन भी भेजै इसकुल जिसमे अच्छा पढ़ाइ हेतै